अरबन और रूरल स्कूलनि जी सभनि खां वडी॒ ख़ामी इहा आहे की अरबन स्कूलनि में इंग्लिश मीडियम आहे पर रूरल स्कूलनि में कोन्हे अॾु बि रूरल स्कूल जा बा॒र हिते हुते पिया भटकंदा आहिनि इंग्लिश मीडियम पढ़ण लाइ पर अॾु बि उन्हनि खे इंग्लिश मीडियम पढ़ण जो मौक़ो न मिलंदो आहे हुनजे अलावा जो अरबन स्टूडंट्स जी लाइफ स्टाइल आहे उहा तमामु अलॻि आहे ऐं रूरल स्टूडंट्स जी तमामु अलॻि आहे त हूअ बि हिकिड़ी गैप आहे बि॒नी जे विच में इन्हनि जे इन्हीअ करे हुनजी सोच ते फ़रक़ु पवंदो सोच ते फ़रक़ु पवंदो त हुनजे पढ़ण जे पैटर्न ते फ़रक़ु पवंदो ऐं जीअं त माडर्न इंग्लिश मीडियम न आहे रूरल स्कूलनि में हिन करे उहो अॻियां तरक़ी न करे सघंदा कम्पेयर टू अरबन स्कूलनि जे बा॒रनि सां त इहेई हिकु वडी॒ ख़ामी आहे अरबन ऐं रूरल स्कूलनि जे विच में